मूंखे ऐं मुंहिजे पिणंसु खे क्रिकेट खेॾण जाम वणंदो आहे ऐं नंढपिणु खां मां ऐं मुंहिंजो पिणंसु क्रिकेट खेॾंदा हुआसीं ऐं जंहिंमे हाणे अचानक सां मुंहिंजे पप्पा जो एक्सीडेंट थी पियो पर जंहिंमे ओ क्रिकेट न खेॾी सघंदा आहिनि मुसां गॾु ऐं मूंखे न वणंदो आहे उन्हनि जे ॿग़ैर क्रिकेट खेॾण छाकाणि त मुंहिंजो जेको दिलि आहे उहो मुंहिंजे पप्पा सां गॾु ई लॻंदो हुयो ऐं मां हिन हिन कारण मूंखे बि हाणे क्रिकेट खेॾण घटि वधि वणंदो आहे पर मुंहिंजे पप्पा जो सपनो आहे की मां क्रिकेट खेॾी ऐं क्रिकेट में जाम वॾो नालो कयां पर हे हाणे मूंखे नथो सम्झि में अचे छाकाणि त मूंखे हाणे हुन गेम में हेतिरो मजो ई नथो अचे जंहिंजी वज़ह सां मूंखे क्रिकेट वणे